जोंहा न'खराव बोराय बुरै आरो आंनि बोराय दं आरो गथ' सासे दं आरो मावग्राबो दङ बियो बारियाव मैगं गायो गला दखानाव जोंहा दखान होयो आरो आंनि बिहाव बिखुनजोआ बारिआवहाय मैगं थायगं गायो बेलासि टाइम जायोबा बारिनिफ्राय मैगं खाखांनानै बिब्दिनो तिनथा बा सारिथा टाइमआव बेलासियावहाय मैगंखौ थिनालि बाजाराव फानहैनाय जायो बा बेवाइआबो बेलासिनि ओंखाम ओंख्रिनि लाहार फाहारखौ जगायनानै होयो